चारि नाहिरी उणिवीह सौ पंज वीह असू उणिवीह सौ ॿाएतालीह सतावीह बडो उणिवीह सौ ॿावंजा्हु एकवीह सावणु ॿ हज़ार अठ फगुणु ॿ हज़ार यारहं